ہیلو بھیا ہاں جی میں نے ایک ٹیکسی بک کرائی تھی ریلوے اسٹیشن کے لئے کل کے لئے جی کل کے لئے بک کرائی تھی میری ٹرین ہے چنڈی گڑھ کی چار بجے جی جی آپ کے پاس آڈر ہے تو آپ آ مجھے پلیز یہ بتا دیجئے کہ آپ اُس کس ٹائم تک پہنچے گے میرے جگہ پہ جی جی آپ ڈھائی بجے پہنچ جائیے کیونکہ مجھے ساڑھے تین بجے ہر حالت میں اسٹیشن پہ پہنچنا ہے جی بہت ٹریفک ہوتا ہے اُس کا حساب بھی لے کے چلیے گا آپ

جی ٹھیک ہے میں ڈھائی بجے جی ڈھائی بجے بالکل صحیح باہر نکل جاؤں گی ٹھیک ہے بھیا آپ ڈھائی بجے پہنچ جائیے گا لیٹ مت کریے گا پلیز کیونکہ میری ٹرین نکل جائے گی ٹھیک ہے تھینک یو